औ नै नोंहा देग्लाय अफाय सोखो गथ'खौ अबे स्कुलाव हगारनो सानखो

जों गरमेन्ट स्कुलावनो हगारनो सान्दों मानो होनोबा दानि बोथोरखौ साननानै नायोब्ला प्राइभेट स्कुलाव बहुत थाखा थांसैना आरो जों औ आङो बे उननि सुबिदा उसुबिदाखौ नायनानै आरो थाखा फैसानि बेलायाव सानहरनानै आरो आङो दा ग्रुबनि स्क्लावनो होनो सानबाय मानोना गभमेन्ट स्कुला बहुत पिसिलिटिया मोजां जाबोबाय आरो दा मानो होनना बुङोब्ला गरमेन्ट स्कुलाव जोंना पिच लेखाफोर मोनो आरो औ आरो जोङो क्लास टेनसिमखौ प्रियावनो फोरोंनो हायो बेनिफ्राय आरो जोङो माखासे मा होननानै बुङो सानसुयावहाय बिसिनो गथ'फोरनो दा मोजां मोजां बहुत जानाय होगासिनो दं आरो नाथाय प्राइभेट स्कुलाव जोङो फोरोङोब्ला फार्सेथिं जोङो गासैबो बायजोबनांगौ जानानै फैयो बहुत फैसा थाङो नाथाय फोरोंनायाथ' मोननैबो फारनैबो मोजाङैनो सोलिगासिनो दङ

औ प्राइभेट आव औ गरमेन्ट स्कुला दा पेचिलिटिया बहुत मोजां होगासिनो नालाय औ

औ औ ओंखायनो गरमेन्टयावनो लांनायानो मोजां जागोन बायदिखौ नुयो औ दे सोदो आंबो गरमेन्ट आवनो होबाय आरो आङो एडमिसन लाखांबाय दाखालि सानैखौबो गथ'खौ आङो गरमेन्टयावनो बे हाइ स्कुलावनो होबाय आङो गरमेन्ट हाइ स्कुलावनो

औ दे